हलो स्विगी मूंखे तव्हांखे ॾह टब अमूल आईस्क्रीम ऑडर ॾियणा आहिनि हुन मां ॿ चाकलेट आईस्क्रीम ॿ स्ट्रोबेरी आईस्क्रीम ॿ वनीला आईस्क्रीम ॿ राजभोग आईस्क्रीम ॿ केसर पिस्ता आईस्क्रीम खपेनि हुन ते मूंखे कुझु फ़ाइदो मिलंदो जी तव्हां मूं सां प्रोमो कोड नम्बर शेअर कंदव जी ॿुधायो महिरबानी